ہندوستان میں بہت سے تاجر صنعت کار اور لیڈر ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کی مدد سے جو کام آج سے دس سال پہلے ایک ایک مہینے چھ چھ مہینے لگ جایا کرتے تھے اور آج اسی کام کو یعنی آج دس سیکنڈ میں کیا جا سکتا ہے اب مثال کے طور پہ لیجیے کہ ٹیکنالوجی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور آج انٹرنیٹ کے زمانے میں جو خط آج سے دس سال پہلے چھ مہینے دو مہینے تین مہینے لگ جایا کرتا تھا اس خط کو پہنچنے میں اور آج اسی خط کو اگر پہنچانا چاہو تو آج واٹسایپ اور میسنجر کے ذریعے سے آئی منٹو سیکنڈ میں پہنچ جایا کرتا ہے میں بات کرتا ہوں آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی فور جی اور فائیو جی کا میرے عزیزو آج سے دس سال پہلے کسی کو ایمرجنسی خط پہنچانا ہوتا تھا تو اسی خط کو پہنچانے میں کسی تعلیم یافتہ انسانوں سے خط پڑھواؤ پھر ان سے لکھواؤ اور پھر لکھوا کر پوسٹ آفس میں جمع کرانا پڑتا تھا اور پھر ڈاکیہ اس خط کو وہاں سے لے کر روانہ ہوا کرتے تھے اور اور پھر اس خط کو لے کر اپنے علاقے سے دوسرے خطے میں پہنچانا پھر اس وہاں کے خطے والے وہاں کے ڈاکیہ دوسرے علاقے میں پہنچاتے تھے اس طرح سے سفر ہوا کرتے تھے اور چھ مہینے سال گزر جایا کرتا تھا اور وہی آج موڈلنگ زمانے میں جو کام آج سے دس سال پہلے گھنٹوں سیکنڈوں میں ہوا کرتا تھا اور آج سیکنڈ میں ہو جایا کرتا ہے میں بات کرتا ہوں اور بات رہی